तुमचे कडेन कसले कसले फोन आसात हय म्हाका पयलीं सांगांत आयफोन हो कसो पडटा फोन ओके आमची घेवपाची हरशीं रेंज धा हजारूच आसली धा हजारा भितर खंयचो फोन येतलो ओके म्हाका फोन फक्त कॅमेराक बरो जाय आसलो आनी हय

ओके ओके आनीक कसलो असो दुसरो फोन आसा

ओके एलजीचो ओके हय इंस्टाग्राम वॉट्सॅप ट्विटर हय आनी तेजी स्पेस कितली आसा हय मॅमरीज हय ओके एडिशनल कार्डाकूय सॅपरेट पयशे दिवचे पडटले ओके हो तो हांव पॅक करून दवर येतां हांव ओके ओके देव बरें करूं या